जों खामानि मावनाय जायगायाव जों नांज्लाय खमलाय नुयोबा जोङो थांनानै बिसोरखौ बुजायो बेबायदि नांज्लाय खमलाय जानो नाङा होन्नानै बुजायो आरो बेबायदि नांज्लायनाय हुदाया गाज्रि जों नांज्लायनाय हुदाखौ जोङो गावजोंगाव जेनेबा खोथा बाथ्रा रायज्लायलायनानै जोङो मिलायलायनांगौ बुजायलायनांगौ बेबायदिनो जोङो ज' सानैजों नांज्लायदोंबा सानैखौबो बेखौबो बोखौबो बुजायनांगौ बिदिनो गोरोबहोफिनलायनांगौ आरो जों जोंनि खामानि मावनाय जायगायाव बेबायदि नांज्लायनाय नुयोबा बेबायदिनो बुजायलायो आरो गोब्राब थासारि जायोबा जों बेबायदिनो मदद हैलायलायो बिदिनो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होनायानो जोंनि खामानि बेनिखायनो जोङो हेफाजाब होलायलायो